एखन अहाँके जे छै से प्रदूषण एहि लऽ कऽ बेसी बढ़ल अइ जे पेड़ पौधा हमरा सबके बीचमे लगेबाके चाही तकरा हमसब काटिकऽ ओकरा घर अँगना बनबै छी नदी नालाके से रुकावट करै छिए तऽ ओहि सबसँ अहाँके कोना हेतै प्रदूषणके लेल से अहाँके जादेसँ जादे पेड़ पौधा लगाबिऔ आओर अहाँके नदी नालाके सेहो अहाँके जादेसँ जादे सुरक्षित करू पोखरि अर्थात दुइ चारि कट्ठा दस कट्ठाके गड्ढा कऽ कऽ ओकरा कऽ कऽ जे मानि लिअऽ जे जेना प्रदूषण भेलै पेड़ पौधापर प्रदूषण छै ओकरा छिड़काव करिऔ खसि पड़तै आओर मानि लिअऽ जे रेडिओ जेना लाउडस्पीकर ईसब नहि बजेबाके चाही बेसी ओहिसँ से मतलब वॉइस पर प्रदूषण होइए आवाज प्रदूषण होइ छै एहि प्रदूषण सबके जे बचे बचेबाके लेल से अहाँके ओकर प्रयोग कम करिऔ लाउडस्पीकर सबके जेना मानि लिअऽ जे पेड़ पौधा जादे लगेबाके चाही जाहिसँ कि अहाँके प्रदूषण बेसीसँ बेसी नीक सुरक्षित हैत प्रदूषण नहि हैत तऽ मानि लिअऽ जे अहाँके जे ई जे खादसब जे दै छिए ई खादसब बेसी प्रदूषण छै ओहिके लेल गोबर दिऔ ओहिके लेल अहाँके गाछके पत्तासब जे छै ओकरा सबके एकत्रित कऽ कऽ एक जगह गड्ढा बनाकऽ ओ दिऔ जे गाछ सबमे मानि लिअऽ जे जमीनमे उर्वराशक्ति बढ़तै से सब करिऔ तऽ ताहिसँ अहाँके प्रदूषणो कम हैत आओर अहाँके मानि लिअऽ जे अनाजोके अथी बेसी माने जे बेसी भऽ जाएत तऽ ईसब कएलासँ फाइदा अछि नहि कि अहाँके पेड़ पौधा काटिकऽ आओर सबटा घर बसबै छिए जनसँख्याके सेहो बेसी बढ़ेलासँ ओहो प्रदूषणे छी ताहि लऽ कऽ जनसँख्योके नियन्त्रित हेबाके चाही